السّلام علیکم سر سر میں طاہر انصاری بول رہا ہوں آپ کے کالج کا اسٹوڈینٹ ہوں خیریت سے ہیں خیریت سے ہیں سر آ سر اصل بات یہ ہے کہ میرے ابو جو ہیں وہ علی گڑھ پوسٹ آفس میں کام کر رہے تھے تو کل ہی اُن کا ٹرانسفر ہو گیا بلرام پور اِس وجہ سے ہماری پوری فیملی بلرام پور شفٹنگ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا پڑے گا سر اِس وجہ سے مجھے کالج چھوڑنا پڑے گا اور وہاں جا کے ہم بلرام پور میں پھر اپنی آگے کی تعلیم جاری رکھیں گے تو ہم کو ٹرانسفر سرٹیفکٹ چاہیے یس سر سر دو دِن تو بہت زیادہ ہے ہماری فیملی اصل میں کل ہی روانہ ہو رہی ہے تو ہمیں سر کل ہی تک چاہیے

ٹھیک ہے سر پھر میں کل مورننگ میں اپنے ابو کے ساتھ آتا ہوں اور جو ڈاکومینٹ آپ نے بتائے ہیں وہ سب ڈاکومینٹ لے کر آتا ہوں

ٹھیک ہے سر بہت شُکریہ آپ کا بہت شُکریہ سر السّلام علیکم